साढ़े रियासी बिच जेह्ड़े मतलबअगर दिक्खेआ जा ना खेती बाड़ी आस्तै कि अस मक्कां लांदे न ते गेहूं लांदे न मक्कें दा सीजन हल्ली है हा हुन लोकें मतलब बर्खा लग्गी दी ऐ तां करियै ब'रदा ते नेईं ऐ ते जेह्ड़ा मतलब रियासी च मोस्टली दिक्खेआ जा मतलब बड़ा जेह्ड़ा कामन ऐ जां ते मक्कां जां गेहूं जां बाजरा बूजरा बी लाए दा होंदा लोकें